तुसें ई दसें नंबरें दी गल्ल सनाचे दसें नंबरें च साढ़े जि'यां हो गेआ बीह् हो गेआ त्रीह् हो गेआ पंजाह्ं हो गेआ फिर सौ हो गेआ दो सौ हो गेआ चार सौ हो गेआ ज्हार हो गेआ